आं सुवेटार बायनानै लाबोदोंमोन फिसाज्ला बायना होफैदोंमोन बेंथल बाजारनिफ्राय मोजां गाननो जोआबो मायाबो मोजां आं मोजां मोनदों गाननानै गोजां गादों बेखौनो गाननानै उन्दुयो आं बेखौनो गानो आं सानावबो मोजां मोजां मोनदों आङो गाननानै सुवेटारखौ मोजां रलेस गैया मा गैया मोजां मोनदों आं बेंथलाव बायनानै लाबोनायखौ बेंथल हाथायाव आंना फिसाज्लाया बायना होफैदों गानदों आं बेखौनो दा बेजोंनो रैखा आं बेजोंनो गोजां गायो बेखौनो गाननानैबो उन्दुयो गाननानैबो हाथाइ दखानावबो थाङो आं मोजां मोनदों आं सुवेटारखौ गुदुंनो मोजां मोनदों आं सुवेटारखौ गाननानै आरो माब्लाबा बायबावनांगौ जाहैबाय बेबायदि सुवेटारखौ मोनस'नोबा मोननो थाङा बेबायदिखौ बबेबा रलेस गोनांफ्रा जोलाबायो मोजां मोनदों आं बे सुवेटारखौ गाननानै बायबावनांगौ गांसेबाव फिसाज्लानाव बिहरनांगौ आंहा मोजां मोनदों आं गाननानै सुवेटारखौहाय ओमफ्राय